हमरा ओतय मन्दिर छै ने ओ मन्दिरपर सत्सङ्ग भजन बहुत बढ़िआँ सुन्दर होइ छै मन छै से ओहिठिना बैठि कऽ सुनैत सुनैत खूब मन लागै छै झालि बजबै छै झालिके आवाज की सुन्दर लागै छै मृदङ्गके आवाज की सुन्दर लगतै हरमुनिआँ केहन बढ़िआँ लागै छै मन होइ छै सुनिते रही लेकिन सत्सङ्ग भजन ओहिठिना बारम्बार आठ दिन दस दिनपर होइते रहै छै ओहि जगह जा कऽ सुनिते रहै छियै मन होइ छै खूब अहिना होइत रहितियै ने सभदिन तऽ बहुत अच्छा रहितियै लेकिन गुरुके दयासँ जे छै जे ओहिठिना सत्सङ्ग भजन सभदिन होइते होइते बहुत बढ़िआँ लागै छै गुरुके दया एहन छै जे सभदिन बजरङ्गबली बाबा लग कीर्तन भजन सभदिन होइते छै एतना कहै छै जे सुनयमे बहुत प्यारा लागै छै प्यारा लागै छै प्यार लागै छै आओर कहलहुँ चलू एक दिन जे अहूँ चलू ओहो कहलक चलह तऽ आधा घण्टा दस मिनट ओतय फालतू बैठल रहै छियै सुनैत रहै छियै बहुत बढ़िआँ मस्त लागै छै सुनयमे वहाँ झालि बढ़िआँ केहन बाजै छै गबैआ की सुन्दर छै गबैआ छियै हमरा आरके अड़ोसे पड़ोसके लेकिन बहुत सुन्दर छै बहुत बढ़िआँ लागै छै सुनयमे सुनयमे लागै छै जे हँ सभदिन जे हमरा आरके रहतियै ने ओतना अथी तऽ ओहीठिना बैठि कऽ जिनगी गुदस्त भए जैतियै बहुत सुन्दर गाबै छै गबैआ बेचारा बहुत बढ़िआँ छै एहि मण्डलीके छै दस टा पन्द्रह टा छै आओर हमरा आरके बहुत सुन्दर बढ़िआँसँ सुनय लेल जाइ छियै पाँच गो मरद पाँच गो दीदी ओहिठिना बैठल रहै छियै सुनैत रहलहुँ काम करि कऽ जखनि अयबै तखनि कीर्तन होइते रहै छै ओहिठिना कीर्तन खूब बढ़िआँसँ सुनै छियै बहुत बढ़िआँ लागै छै सुनयमे बढ़िआँ जे लागै छै खूब ओहिठिना ई जे छै कहलक भाय बैठह यौ तऽ तनी देर बैठलहुँ बहुत कलासँ बैठै छियै बहुत सुन्दर लागै छै ओहिठिना की कला बहुत स्वार्थ लागै छै सुनयमे बहुत बढ़िआँ छै आ पाछू हमरो आरके मोन छै एक टा दू टा गाबबै तऽ बैठि जाइ छियै हमरा आरके कामे की छै आब एतना टा लड़नाइ बुलनाइ एतने टा काम छै सत्सङ्ग भजन बढ़िआँ होइ छै बहुत सुन्दरसँ ओहिठिना गबैआ छै गाबैत रहै छियै आब जे